दावबायारि बास बुङोबा आङो क'क्राझार एबा बड'लेण्डनि सासे नोगोरारि हिसाबै बड'लेण्ड बासखौनो फ्राय मोजां मोनो गाखोनायावबो मोजां आरो बेयाव माखासे बासफोरा एसि निबो फेसिलिति दं नाथाय बिनि मा होनो बेखौ फाहाम फिननाय बे नोजोराव एसे लेमिटेसनखौ आं नुदों फ्राय बड'लेण्ड बासफ्रानो गाज्रि जाबाय आङो सिगांयाव गुवाहाथि थाङोबा फ्राय बड'लेण्ड बास जोंनो थांनाय जायोमोन मा खालामो बड'लेण्ड थ्रेनसफर्थ दिफारथमेन्थआ गारिया एसे गाज्रि जाबानो बे गारिखौ फाहाय फिननाय जायनि थाखाय बड'लेनद बासखौ एसे खम नुनो मोनबाय दा बे बिथिङाव बड'लेण्ड ट्रेनसर्पट दिपारटमेन्ता खामानि मावनांगौ दङ बेखौ बोरैहाय हान्था मेला खालामग्रा सुबुंफोरनो बोरैहाय सुबिदाखौ होननो हायो दा बिखौनो नोजोर बोनांगौ मोनसे खम मिनिमाम मोनसे सार्ज लानानै बोरैहाय नोगोरारि फोरनो सुबिदाखौ होनो हायो बेखौ नायनांगौ